हैलो हां जी हां जी होटल दा मैनेजर बोल्ला ना दस दिन आस्तै किन्ने रूम चाहिदे तुसें पंज रूम चाहिदे मतलब बधिया चाहिदे केह्ड़े चाहिदे साढ़े होटल बिच्च बोह्त सस्ते बी ऐ तुस दस्सो तुसेंगी किस टाइप दा रूम चाहिदा फैस्लीटी सारी ऐ ए सी होना थोआढ़े कोल बाकी कूलर होना होर बाथरूम होर रोटी दी सर्विस कन्नै होटल होटल दी होटल दी गै आनी रोटी दी सर्विस बाकी हां सर्विस होटल दी गै होनी बाकी जो तुस आर्डर करगे ना ओह् थोआढ़े रूम बिच्च आई जाना नेईं नेईं ओह् असें रूम कन्नै ही करना ऐक्स्ट्रा नी लग्गना रूम कन्नै कट्टना हां जी हां जी स्विमिंग पूल ऐ सारा कुछ ऐ हर इक टाइप दा मतलब हर हर फैस्लििटी ऐ स्विमिंग पूल बी होग तां फिर तुसें लग्गी जाना कोई पंज ज्हार कोला रूम स्टार्ट वी आई हां वी आई पी रूम तुसें पेई ना पंज ज्हार हां जी हां जी पंज बंदे ना अट्ठ बंदे हां पंज ज्हार पर बन्दे दा सवेरे ब्रेकफास्ट च मेन्यू जे तुस शाम्मी खाह्गे आर्डर करगे रुट्टी ओह् ही उस्सै टाइम दा आई जाना हां हर टाइप सब्जी सारा कुछ हर इक सब्जी होनी सारा कुछ होना दाल मतलब हर टाइप दी सब्जी सूब्जी जो कुछ लैना ओ तुसें जो तुस आर्डर करगे ओह् ही मिली जाना हां जी हां जी सारा कुछ चेक करियै देना सारा समान तुसें चेक करियै देना बेडशीट कम्बल सारा कुछ चेक करियै देना बिल्कुल नये डालने थोआढ़े सामनै हां डाइनिंग टेबल लग्गे दा सारा कुछ लग्गे दा डाइनिंग हाल अलग ऐ रूम दे कन्नै डाइनिंग हाल अलग मिलना हां जी हां जी डाइनिंग हाल अलग मिलना ए सी बी होना हर फैसिलिटी होनी अच्छा तिन रूम करने पंज दिन आस्तै अट्ठ बंदे ना जो तुस देगे ओ ही कोई पंदरा ज्हार तक दे दो ठीक ऐ ना हां ठीक ऐ ठीक ऐ आनलाइन करी ओड़ो तुस